एक एक दो हजार चारि एक एक दो हजार एक तीन एक तीन पाँच दो हजार आठ दू एक आठ एक दो हजार पाँच पंद्रह एक एक दो हजार एगारह